पसन्द पूर्णियाँके सबसँ निक चिड़ियाँ तोता होइत छै तोता आओर बगरो आओर आओर सभ चिड़ियाँ सभ मिलके पेड़ पर बनबए छै घोंसला खर पतवार चुनि चुनिके कबूतरके घोंसला बनबए पड़ैत छै घरमे बढ़िआँ ई सँ मिट्टीके घोसला हो या काठके घोसला हो आओर ओहिमे जे छै कबूतरकेंँ राखए पड़ैत छै घोसला बनाकऽ आओर उड़ता पन्छी जे होइत छै जङ्गली चिड़ियाँ ओ तऽ अपन पेड़ पौधा पर बनबै छै अपन घोंसला आओर तोता तोता सभके तँऽपिञ्जरा जेहन होइत छै घोसला ओकरा पिञ्जरामे राखए पड़ैत छै ओसभ चिड़ियाँके बहुत हिफाजतसँ राखए पड़ैत छै घोसला बनाकऽ आओर जङ्गली चिड़ियाँके वास्ते तऽ ओ जङ्गलमे पेड़ गाछमे जङ्गलमे झाड़मे ओ सभ बनाकऽ घोंसला तऽ ओ सभ रहैत छै निक लागैत छै देखएमे